जियां अहीं कल आनलाइन पेमेंट दा जमान्ना होई गेदा अहीं मींस कि कुतै बी अहीं कुतै जाइये सानूं पैह्लें कुतै दकान उप्पर जंदे हे अहीं ते सानूं असें सानूं अहीं हत्थो हत्थ पैहे दिंदे हे ते हून हून साढ़े बास्तै इन्ना असान तरीका होई गेदा कि अहें किस कि अहें फोन चा फोन चा पैहे दूए फोन च देई सकने न ट्रांसफर करी सकने न ते ट्रांसफर करी सकने न जियां अज्जकल जियां अहीं कुतै चली जाचै जियां पैह्ले बैंकें च जाने पौंदा बैंक बैंक पैह्ले ए टी एम च जाने पौंदा हा ए टी एम च जाइयै केड्डी लाइन होंदी ही लग्गी दी लाइन उत्थै खड़ोई खड़ोई बंदा थक्की बी जंदा हा ते फिर कुतै बारी आंदी ही कुतै बारी आंदी ते फिर कुतै पैहे कढांदे हे ते फिर अहीं दूए बंदे गी देई सकदे हे ते पर हून अज्ज इन्ना मींस कि अज्ज इन्ने ऐप चली पेदे न आनलाइन पेमेंट करने दी इ'यां जियां यू पी आई यू पी आई यू पी आई चली पेदा फिर गूगल पे चली पेदा ते एह् इ'यां मींस कि साढ़े बास्तै मतलब मुश्कल असानी करी ओड़ी दी कि अपने अहीं आनलाइन पेमेंट करी सकनें न अहीं आनलाइन पेमेंट करी सकने न ते जियां अहीं कुतै दूर जां दूर चली जाचै ते कुहै दे पैहे इ'यां अहें मकाने पौंदे हे ते अहीं उत्थूं दा आनियै उत्थूं दा आनियै दूर दा आनियै ते अहीं उत्थूं ते नेईं आई सकदे हे इन्नी जल्दी ते अहीं फिर हून हून अहीं ओह्दे च होर जैदा पैहे देई सकने न गूगल दे थ्रू ते पे टी एम दे थ्रू देई सकने आहीं ते हून ते हून कि साढ़े बास्तै इन्नी असानी होई गेदी ऐ के अहीं के अहें फोन लैना ते बस इक बटन गै दबाना ते अहीं पैहे ट्रांसफर करी ओड़ने न इ'यां अज्ज कल बंदा बड़ा मींस कि बड़ा सूखम होई गेदा ऐ सूखम होई गेदा इंसान कि आनलाइन पेमेंट बास्तै पैह्ले सानूं पैहे जुल्लै कुसै गी पैहे देने होंदे पैह्लें सानूं पैह्लें पैसे गिनने पौंदे हे किन्ना टाइम लग्गी जंदा गिनदे गै पैह्लें टाइम लग्गी जंदा हा हून हून सानूं हून हून सानूं जियां बस फोन च गै ऐप गूगल पे कड्ढना ते बस गूगल पे लिख बटन गै दबाना कि अहीं इन्ने पैसे देने ते इ'यां अहें पैहे इन्ने देई सकने न इ'यां इन्नी जल्दी अहीं देई देई ओड़ने होन्ने पैहे उ'नेंगी पैह्लें पैह्लें टाइम लग्गी जंदा हा पैह्लें जमान्ने च कि कु'त्थै इ'यै लेहियां चीजां हून बंदा पैह्लै इन्ना खज्जल होंदा हा थाएं थाएं गी हून पैह्लें थाएं थाएं बंदा खज्जल होंदा हा पैह्लें बैंके च जंदा कुदै ए टी एम च जंदा हा पैहे कढान कुदै कुतै जंदा हा ते दूर बी ऐ बंदा पैह्ले इक कुहै ने पैहे गै दुआरे लेते दे होन ते इन्नी जल्दी बंदा देई बी निं सकदा हा कोई बंदा दूर गै कुतै गेदा होऐ कोई कंट्री च गेदा होऐ कोई देश च गेदा होऐ ते उत्थूं आइयै गै बंदा पैहे बापस देई सकदा ऐ ते हून ते पैह्लें आनियै ते फिर गै बापस देई सकदा हा हून कोई म्हीना लग्गी जंदा हा डेढ म्हीना लग्गी जंदा हा कोई मींस कि कोई नौकरी उप्पर गेदा होंदा हा ते कोई आने दी छुट्टी मिलदी ही कुहै नेईं मिलदी ही ते ओह्दे पैहे बी नेईं मींस कि उ'नेंगी पुज्जी सकदे हे जिनें पैहे लैने होंदे हे ते हून ते जिद्धर मर्जी गेदा होऐ इंसान ते उ'नेंगी सिर्फ इक बारी सिर्फ उ'नें इक बारी सिर्फ बटन गै क्लिक करना होंदा ऐ दूए बंदे गी पैहे पुज्जी जंदे न ते हून ते एह्कड़ी असानी होई गेदी साढ़े बास्तै कि अहीं कुतै बी जाइये ट्रांसफर करी सकनें पैहे कोई शाप उप्पर जाइये कुतै मींस कि कुतै फास्ट फूड खान पीन चली जाचै उत्थै उत्थै अहीं पैहे गूगल पे दे थ्रू ट्रांसफर करी सकने न

होर कुतै होर कुतै गै चली जाओ जियां अहीं कुतै घूमन चली जाचै ते कुतै साढ़ा पर्स कुतै घर रेही जंदा ऐ ते पर्स कुतै साढ़ा घर रेही जंदा ऐ ते अस पैह्लें पैह्लें जमान्ने च अस मींस कि पैहलें आखदे दुहार करना ते ओह् जां साढ़े कोल पैसे निं ऐ ते अज्जकल अज्जकल अहीं फोन लैने होन्ने ते फोन चा गूगल पे कड्ढने होन्ने ते पैहे ट्रांसफर करी ओड़ने होन्ने ते पैह्लें नेईं होंदे हे पैह्लें बस पैह्लें दिक्खना पर्स घर रेही गेदा ऐ ते हून कुछ खाना निं ऐ हून ते फोन ऐ ते बस खाना पीना ते हून पता फोन च पैहे ते होने गै अकौंट च बस ओह्दे थ्रू अहें गूगल पे दे थ्रू अहें करी ओड़ने ट्रांसफर करी ओड़ने ते पैह्लें नेईं होंदा हा इ'यै आह्ला सिस्टम ते पैह्लें इंसान इ'यां गै रेही जंदे हे बचैरे

इ'यां गै बेचारे इंसान रेही जंदे हे पैह्लें कुतै जाना होंदा ते पैह्लें दिक्खना साढ़े कोल पैहे किन्ने न किन्ने नेईं ऐ साढ़े पर्स च पैहे हैन जां नेईं हैन न दिक्खने पौंदा हा ते अज्ज अज्ज बस फोन बस फोन लैता ते थोह्ड़े मते पैसे पर्सा च पाए ते अहें निकलने होन्ने होन्ने